जय झूलेलाल मां रिया केवलानी मां रामनगर में सौ सत नंबर घर वरितो आहे उते मूंखे थोड़ो रीन्युवेशन कराइणो आहे नलकनि जो लाइट फिटिंग जो हलो हलो राम नगर में सौ सत नंबर घर आहे उते रेन्यूवेशन कराइणो आहे नलकनि जी फिटिंग कराइणी आहे लाइट फिटिंग कराइणी आहे सुठे नमूने कराइणी आहे त घणा वठंदव तव्हां ॿ ॿ रूम आहिनि हिक हॉल आहे हिक किचन आहे मूंखे पाइप जी फिटिंग सुठे नमूने खपे नलका बि सुठा कम्पनीअ जा खपनि हूअ सॼी जिम्मेदारी मां तव्हांखे ॾींदीसांव सभु सामानु तव्हांखे वठी अचणो अथव ऐं तव्हां ते मूंखे मूंखे आहे न पूरो विश्वासु आहे तव्हां सुठो ई सामानु हणी ॾींदव हा हा हा न नन हाणे त अंदरि थो हले त नओं घर थी ठहाराया त मूंखे अंदरि ई करणो आहे हीअ सभु कुझु सुठे नमूने कराइणो आहे ॾिसण न अचे कुझु बि जी जी जी दीदी मू्खे सॼे घर जे हिसाब सां ॾियणा आहिनि पैसा तव्हां घणो वठंदव उहो मूंखे बुधायो अच्छा ईअं त कुझु घटि कुझु घटि वधि त कंदव न ईअं अच्छा ईअं हा हा सही ॻाल्हि आहे ठीकु आहे पोइ हा हा ठीकु आहे तव्हां किथे रहंदा आहियों पोइ मां तव्हांजे घर अचा सा सामानु त पियो हूंदो न सेम सेम्पल जे हिसांब सां डेखाइण लाइ कहिड़ो कहिड़ो यूस कंदव

हा हा त तव्हांजो घर तव्हांजो घर किथे आहे तव्हांजो घर हलो तव्हांजो घर किथे आहे सामानु ॾिसण अचणो हुजे त अच्छा ईअं ठीकु आहे जॾहिं अचणो हूंदो मां फ़ोन करे ईंदीमांव पोइ एड्रेस बुधाइजो तंहिंमहिल हा हा न त मां ईअई करे थी सघां सभु सामान मां वठी अचां के तव्हां कारिगर मोकिलियो मजूरी मां हुननि खे ॾींदमि हा हा उहो त हा उहो बि मां हा जेतिरो तव्हांजो हूंदो उहो त मां पूरो ॾींदीसांव कंहिजो मां न खणंदी आहियां

हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल